जोंना न'खरावथ' फिसाफोरो दङ बिदिनो फिसाफ्राबो उन्दै उन्दैसो दा गिदिर नङा जेन'बा आरो फरायनायाबो बिदिनो दुइसिना नाइनाव फरायबाय सानै नाइनाव फरायबाय आरो सासेया पि इउ फास देरसिना बेनो दासो फरायगासिनो सानैया सासेया पि इउ फास जाग्राया फरायगाबाय आं फोरोंनो हायाखसै आरो दा बिफायाबो खामला मुजिरासो मावनानै जायो नालाय दा ओंखायनो फोरोंनो हायाखिसै आंहाबो बिदिनो दखान होलाबायनानै जायो बिदिनो खस्थ' मस्थ' आङो बे फिसा सानैखौ आरो साथामखौ बिदिनो फिसियो बिदिनो दखान होनानै जानानै दा गोबां फरायहोनो हायाखिसै आरोखि आं देरसिनखौ दा आं बे गथ' सानैखौल' आङो दा इसे फोरोंबावनो सानदोंमोन आरोखि दा माथो खालामबावनो दा बिफायाबो खामला मुजिरा मावनानै जायोबा गोबांबो फरायहोनो हानो नागिरा खस्थ' मस्थ' दा बिदिनो न'खराव सोलिनानै जानायखाय आं दा बिराद आंहाबो हिनजाव मानसि बुरजाबो थाखा फैसा खामायनो हाया दखान होबाबो आं बिदिनो खारिखर लालाबायनानै मावनानै जायो दखान सोलियो दाहाब दुहुब न'खराव दा बिदिनो माइ माइरं बेजोंनो बायनानै जानांगौ बेजोंनो फिसा फोरोंनांगौ जा इसे थायसे खामायो बेजोंनो खामला मुजिरानोबो हरनांगौ आरो जा थायसे मोनजायो आं बेजोंनो सोलिनानै जायो न'खराव आंहा रावबो माबा हेफाजाब होग्रा रावबो गैया आं दा हौवायाबो बिदिनो गाव खामायो गावहाबो बिदिनो लोमजायो साजायो जेनबा बिदिनो मुलि जाफैयो थाखा फैसा थोआ थोआ थोआ जायो आं दा बेजोंनो इसे इसे आंनि दखानजोंनो आं सोलिनानै जायो आरो